हलो हाँ बोलिए

अच्छा अच्छा हाँ बलिए अच्छा अच्छा हाँ मैम रेट रेंट तो वह ही फ़ाइव थाउजेंड ही रहेगा मतलब पाँच हज़ार ही रहेगा उसका है ना और लाइट अलग से रहेगी है ना लाइट का आप जो भी जलाएँगी उसका पेमेंट करना मतलब जो भी मीटर में रीडिंग आएगा वह आप पेमेंट कर देना है ना और इसके अलावा आपको एक तो एक साल का एग्रीमेंट कराना पड़ेगा है ना और

छः महीने का भी चलेगा कोई दिक़्क़त नहीं पर अग्रीमेंट तो कराएँगे पहले से हाँ अग्रीमेंट के बाद ही दे पाएँगे क्योंकि जब भी कोई नया किराएदार आता है तो हम अग्रीमेंट करा ही लेते हैं मैम है ना ताकि बाद में कोई दिक़्क़त नहीं आए है ना और उसमें आपको है ना तीन महीने का एडवांस देना पड़ेगा है ना चलेगा ना आपको और बाक़ी आप तो घर तो देख ही गई हैं है ना पानी वग़ैरह की पूरी सुविधा है बढ़िया बच्चों के खेलने के लिए आगे गार्डन भी है बच्चे खेल भी सकते हैं उसमें भी कोई दिक़्क़त नहीं है और आप छत पर भी जा सकते हैं वह कपड़े वग़ैरह डालने के लिए कोई परेशानी नहीं है पानी की ख़ूब अच्छी व्यवस्था है अपने पास गाड़ी रखने के लिए भी अच्छा पोर्च बना हुआ गाड़ी भी आप आराम से रखिए

नहीं लाइट तो नहीं जाती मैडम हमारा एरिया थोड़ा वी आई पी एरिया है तो लाइट जाती ही नहीं है और कभी कुछ डी पी वग़ैरह फाल्ट हो जाए तो जा सकती है बाक़ी ऐसे तो नहीं जाती क्योंकि अपना जो घर है वो वी आई पी एरिये में है तो लाइट कम से कम ही जाती है इसलिए कोई दिक़्क़त नहीं आएगी और यह भी अपने इसमें घर में पर्याप्त वेंटिलेशन है तो वह भी आपको लाइट की ज़रूरत कम ही पड़ेगी रोशनी ख़ूब रहती है अपने यहाँ पर तो कोई दिक़्क़त भी नहीं आएगी आपको है ना हाँ तो आप तो बता दीजिएगा आपको जब भी आना है

हाँ तो आप हाँ एडवांस जमा करा देना अग्रीमेंट करा लेना और फिर आप शिफ्ट हो सकते हैं हैं ठीक है हाँ